जि'यां आ'ऊं जम्मू वेव मॉल गेदा हा उत्थें में केह् कीता उत्थें मिकी बड़ी सारी चीजां लब्भियां बड़े शॉपिंग उत्थें ऐ मैंह्गाई ते ऐ क्वालिटी बी बड़ी उत्थें ब्रांडेड चीजां थ्होंदियां ते जेह्ड़ियां बड़ियां सैह्नियां चीजां थ्होंदियां उत्थें ब्रांडेड चीजां थ्होंदियां बड़ियां असें मतलब कि बड़ी ब्रांडेड चीजां थ्होंदियां उत्थें असें वेव माल आऊं उत्थै रघुनाथ बजार गेदा हा उत्थें मिकी बड़ा सोह्ना फायदा थ्होएया शैल सस्तियां चीजां थ्होइयां ते मेरा जेह्ड़ा ऐक्सपीरियंस शापिंग दा ओह् बड़ा शैल रेहा उत्थें उत्थें मैं दिक्खी उत्थें पैंटां हूडां गर्मी आह्ले कपड़े जराबां कच्छे बनैनां सब किश उत्थें ए टू जेड सब किश पेदा हा उत्थें बूट बी शैल सब किश शैल उत्थें मैंह्गे मैंह्गे बूट बी ऐ हे उग्गै सस्ते सस्ते बी ऐ हे जेह्दे कन्नै असें बड़ा फायदा होएया उस मार्किट च जाइयै ते उत्थें असें फिल्मां बी दिक्खियां उत्थें थिएटर बी ऐ होर बी खाने आह्ला फूड कोर्ट बी ऐ जित्थें असें केह् कीता अपनै सारी चीजां असें इक जगह उप्पर थ्होइयां ते ओह्दे नै असें बड़ा फायदा बी होएया ते ओह् चीजां असें आखदे ओह् नेहा शापिंग इक ऐसा ऐक्सपीरियंस ऐ ओह् असें कदें भुल्ली नी सकदा ऐ ओह् साढ़ी जिंदगी बिच्च बड़ा म्हत्तवपूर्ण रौह्न्दा ते जम्मू असें बड़ा होर बी बड़ी सारी जगह घूमे अस उत्थें जम्मू ते बड़ा ज्यादा असें उत्थें कीता ते असें उत्थें जम्मू जेह्ड़ा ओह् साढ़े आस्तै बड़ी स्हेई इक बजार ऐ ते जेह्दे कन्नै केह् होंदा के असें उत्थें फायदा गै फायदा होंदा होर असें कोई नुक्सान नी होंदा उत्थें शैल इ'यां सस्ते रेटै बिच्च चीजां थ्होई जंदियां जि'यां असें सस्ते रेटै चीजां थ्होई जंदियां उत्थें जि'यां कोई पंज सौ दी चीज होगी ओह् असें बार्गेनिंग करगे उं'दे कन्नै अस टोल चाल मोल करी'र असें ओह् चीज त्रै सौ रपेऽ दी असें जेह्की ओह् दी थ्होई जंदी उत्थें ते होर बी उत्थें बड़े सोह्नी मार्किट इ'यां होर बी समान असें किश बी लैना होवै साढ़ै इत्थें उधमपुरे कशा उत्थें सस्ता समान थ्होई जंदा ते ओह् असें इक जेनुइन रेट बिच्च जेह्की चीज ऐ ओह् असें देई दे ते ओह्दे बिच्च केह् होंदा ओह् असें जेन्युइन रेट बिच्च असें ओह् चीज दिंदे ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा असें फायदा बड़ा होई जंदा उस उस चीजा असें केह् फायदा होंदा कि असें नोहाड़े च नी तां असें सस्ते रेटै चीजां थ्होई जंदियां इक ते ओह् सस्ते रेटै चीजां असें जेह्की थ्होदियां ओह् साढ़ै आस्तै बड़ियां इक म्हत्वपूर्ण रौह्न्दियां ते ओह् जेह्की चीजां असें थोआ दियां ठीक ऐ असें सस्ते रेटै थोआ दियां ओह् कोई गंदी क्वालिटी दे नी होंदे न ओह् बधिया क्वालिट च गै होंदे मतलब इन्नी बी तुस बधिया नी आक्खी सकने पर मीडियम क्वालिटी बिच्च होन्दियां ते ओह् ज्यादा हांडने आह्ली चीजां होन्दियां ते ओह् असें हांडने आस्तै ते ओह् कोई साल साल डेढ़ डेढ़ साल ओह् चीजां जेह्कियां ओह् असें कड्डू दियां ते मै जम्मू दा इक पैंट लैती ही ओह् मिकी चेत्ता अज्ज बी ज्हार रपेऽ दी पैंट ओह् में लैती ही अज्ज दो साल कोला पैह्ले ओह् पैंट में लैती ही नोहाड़ा कलर अह्ले धोड़ी फेंट नी होएया ते ओह् बड़ी सौह्नी पैंट ही अज्ज बी उसी आ'ऊं पैंट गी लान्नां दो साल परानी पैंट ऐ जेह्की आ'ऊं उसी अजें बी लान्नां मिकी उस उस पैंटा दा ऐक्सपीरियंस ऐ जेह्का मै शॉपिंग कीती ही ते उत्थें वेव मॉल चा ओह् पैंट लैती ही में उस पैंटे च केह् ऐ कि फायदा बड़ा इक ते नोहाड़ा कलर नी जंदा इक ओह् नमीं दी नमीं लगदी अह्लें बी तुस उसी पैंट गी दिक्खगे ते ओह् पैंट तुसें जेह्ड़ी ऐ ओह् परानी नी लग्गनी ऐ ते ओह् जेह्ड़ी पैंट ऐ ओह् बड़ी सौह्नी पैंट ऐ ते ओह् पैंट मिकी बड़े बारै च थ्होई ते उस पैंटै च केह् ऐ कि ओह्दा कलर फेंट नी होएया अह्ले धोड़ी ते होर बी में बड़ा इक फोन बी लैता में उत्थें वेव मॉल बिच्चा ओह् बी अह्ले धोड़ी स्हेई चला दा इक बूट लैता ओह् बी शैल चला दा ते जेह्ड़ा उत्थें मेरा शॉपिंग ऐक्सपीरियंस ऐ जम्मू दा ओह् नेहा शॉपिंग ऐक्सपीरियंस मिकी कुतें नी लब्भेआ क्योंकि उस मार्किट विच्च जेह्की चीजां जेन्युइन रेट बिच्च असें समान थ्होंदा उं'दा जेन्युइन रेट बिच्च समान असें जेह्ड़ा ओह् कुतें नी थ्होंदा ऐ ते ओह्दे बिच्च केह् होंदा कि सेलां बी लग्गी होन्दियां होर बी बड़ा सारा समान थ्होंदा जित्थें अस अपनी जरूरत दा समान अस मजे कन्नै लेई सकने ते कन्नै इयै मेरा शाप्पिंग ऐक्सपीरियंस ऐ जेह्का उत्थें उस मार्किट बिच्च रेहा